हालो सरपंच सर उलयता न्ही हय हांव गांवचें रॅजीडॅन्ट उलयतां रामदास म्हणोन हय हांगा तळपण वाड्या वयलें उलयतां हय सरपंच सर एक कंम्प्लेन आसली तुमची तुमकां सांगपाक खातीर कारण आतां तुमी निवडून येयला तेन्ना आमच्या गांवां खातीर खूब करता तुमी तुमी निवडून येयला तेन्ना आमच्या भुरग्यांक खातीर तेंच्या शिक्षणा खातीर स्कुला जावूं अशेंच तशेंच लायटीचे बी तुमी खूब वेवस्था केली सो तेका लागून तुमकां थँक्यू म्हणटा बट बट एक कंम्प्लेन बी आशिल्ली एक उदका खातीर हय हालीं सर किद जालां की उदका खातीर खूब्ब म्हळ्यार खूब्ब गांवच्या लोकांक खूब्ब त्रास जातात मेन म्हळ्यार उदक उदक साप्प ना म्हण्ल्यार जाता तुमी सर तुमी सारकें केलां पळय तेन्ना दोनूच दीस दोनूच दीस आमकां सारकें उदक येयलें म्हण्ल्यार ऑल्टरनेट डेज ऑल्टरनेट डेजांक उदक येतालें पूण दिसांक एक चार वरां आमकां उदक येतालें एक दोनूच दीस सारकें येयलें तेजे नंतर आतां ना अज्जीबात आतां दोन आठवडे जाले आमकां येतलें येतलें म्हण सांगलें आमी तुमच्या येंगा ऑफिसान येवन येल्ले कंम्प्लेन करपाक पूण ते दिसा तुमी नाशिल्ले तुमच्या ऑफिसाच्या लोकान सांगलें आमकां सर रीटन दिल ना कारण आमकां सांगलें ओरलूच दी म्होणोन म्हण्टकूच तुमी नासले ते दिसा आमी तुमकां मेळपाक सोदताले पूण नासली म्हण मात्शी आनीक चड आमकां बेजार जालो आं बरें सर

हय सर आं सर सर बट तुमी कंम्प्लेन ना कंम्प्लेन तुमी फुडें वयतली पळय तें जमल्यार सारकें करता पायपलायन म्हळ्यार टायम वयतलो न्ही सो ते सद्याक सद्द्या खातीर एक तुमी टॅंम्पो बी किदें धाडपाक शकतले आमकां थँक्यू थँक्यू सर आयकोन घेवपा खातीर आं हय थँक्यू थँक्यू सर तुमकां